महाभारत सल'माखौ आं मोनसे लायब्रेरिनिफ्राय लांना फरायदोंमोन बे सल'माया जोबोत मोजां बेयाव माखासे गियानबो मोन्नो हायो फरायनानै नायोबा बिराथ मोजां गियान मोन्नो हायो